ہمارے ریاست میں سب سے جو بڑے رہنما ہیں ابھی جو ہندوستان میں بڑی تبلیغ کے امیر جماعت جسے کہا جاتا ہے حضرت مولانا سعد صاحب کاندھلوی جو کاندھلہ کے ہی رہنے والے ہیں انھوں نے ایک بڑی جماعت بنائی جو لوگوں کو ایک دوسرے سے محبت کرنا چھ نمبر کی محنت اس میں اہم ہے اہم سلوک ہے ان پہ محنت کرتے ہیں ان کے کارکنان پوری دنیا میں مشہور ہیں جو لوگوں کو اللہ کی راہ میں نکالتے ہیں اسی طرح سے وہ ہم لوگوں کو بھی اس چیز کی تلقین کرتے ہیں کہ نماز پڑھیے اور اور ایک دوسرے کو بھی اللہ کے راہ میں لے کے نکلیے تو اس سے آپ کو بھی ثواب ملے گا اس کے بعد گیند کو جتنی تیز دیوار پر آپ ماریے گا اتنی تیز لوٹ کر کے آئے گی تو اسی طرح کا مسئلہ ہے جتنی تیز آپ لوگوں کو دعوت دیجیے گا اتنے تیز پھر آپ کے دل میں ایمان کا جذبہ پیدا ہوگا اور آپ بھی جب نماز کے لیے نکلیں گے ہم نے ان سے یہی سیکھا ہے اور سبھی لوگ نماز پڑھتے ہیں